हमरा सभसँ नीक एखन तक जे कहानी लागल ओ जे छै चन्द्रगुप्त मौर्यके बारेमे ओ सभसँ नीक लागल केना आचार्य चाणक्य ओहिमे एगो शिष्यके चयन कयलाक बाद मात्र एगो शिष्यके लए कऽ पूरा हिन्दुस्तान पूरा पूरा आर्यावर्तपर शासन केला आ धनानन्द एहन राजाक सिंहासनपर सँ उतर उतरबाक प्रण लऽ लेलखिन आ शिष्यकेँ एहि हिसाबसँ तैयार केलखिन जे पूरा आर्यावर्तमे ओकरासँ लोहा लैवला जे छै किओ माइके लाल नहि सामने आयल आ केना जे छै अंग्रेजके मात्र एगो शिष्य ओम्हर जे छै कतेक सेनाके अकेले ओकरामे जे छै भ्रम पैदा केलखिन ओ जे छै ओथी टोना टोटका आदि जे भी ब्राह्मणक होइत अछि टोना टोटका कए कऽ जे छै ओकरा पाछाँ धकेललक ओथी आ ओकर बाद जे छै धनानन्दके ओकरा विद्रोहमे जे भी ओकर प्रशासनसँ खुश नहि रहए ओहि समयमे ओकरासभके एकत्र केलखिन आ ओहिपर जे छै ओकरा विरोधमे बिगुल फुकलक लेकिन किछु किछु जे छै अपन विश्वासघातके कारण जे छै बहुत बेर हुनका मुँहके खाय पड़ल लेकिन बादमे एक बेर जे छै ओ ककरो ओ ककरो ओहिठिमा गेल रहथिन ओहिमे जे छै एगो बच्चा ओहिमे भोजनमे हाथ देलकै जाहिसँ ओ झड़कि गेल तऽ ओहीपर ओकरा जे छै मम्मी ओकरा डाँटलक ओकर माय डाँटलक जे ओथी बाबू एक्के बेर अगर बीचमे हाथ देबह तऽ ओथी झड़कबे ने करब तऽ ओहिसँ जे छै हुनक दिमाग ठनकल कि तऽ बात तऽ एकदम सही अछि जे एकाएक जे छै धनानन्दपर कब्जा करब नहि सम्भव अछि तब जे छै आस पास आस पासक राज्यके ओ अपनामे मिलेलखिन आ ओकरा जे छै जीतलक ओहिसभके बाद जे छै सभके लए कऽ जे छै ओहिपर एकाएक आक्रमण कयलक आ अन्तमे विजय भेल